हेल' ओ बाजै सेरेब दोङो नामा अ सेरेब नांगौमोनलै सेरेब नांगौमोन दामालाय बेसां सल्लिस थाखा मैयासो माथो त्रिस थाखामोनलै बोरै बारायखो सेरेबनि दामालाय माइरंनि दामा इमान बारायदोंना नोंनि सेरेबा माथो दैब्रुसो अ नोंनि सेरेबा माथो आखाइ सुनो हालाय लायो फाय गोरा खालामब्लासो सल्लिस थाखा होसिगोन आङो है नोंनि सेरेबा मोजां नंथ्रा गुरि गुरि जादो बाय बाय गोरा खालाम मानोथो दैखो बारा होनाय नोंलाय बाय दैखौ खम खम खालाम दामा थिगानो लानाय ओमफ्राय सेरेबखो मोजां खालामब्लानो जाबाय माथो नोङो सेरेब फाननायखोनो मा डिजेल थाव फाननायबायदि मोनदों नामा नोंलाय अ सेरेबा मोजां खालाम होमब्ला दाम गोसा होसिगोन आङो ओमफ्राय दा लायसिगोन आङो नों पिटियाव सोना दोन अ अ गंनैल' बाय गोरा गोरा खामनाय खालाम लोंब्ला होमब्लासो मोजां नाङोना नोंनि सेरेबा फेयाबो मायाबो ओरैनो दै लोंनायबायदिसो मोनो आंनि सालाया थिगानो दोङो नोंनि सेरेबासो थिग नङा फाय मोजां खाम होमब्ला होमब्लासो दामा मोनसिगोन उम दे होमब्ला सोना दोनदो आं थांबाय थादो